हाँ जी मैडम मेरे घर पर न फंक्शन है तो मुझे उसके लिए आइसक्रीम लेनी थी तो आप मुझे बता सकते हो आपके यहाँ कौन कौन सी आइसक्रीम अभी यहाँ पर आपके हैं हाँ जैसे कौन कौन से स्वाद की मिलेगी कौन अच्छा तो ये फैमिली पैक में कौन सी मिलेगी

अच्छा तो मुझे है ना दस पैकेट चाहिए थे फैमिली पैक के तो वह मिल जायेंगे मुझे स्ट्रॉबेरी वाला जो फ्लेवर है ना स्ट्रॉबेरी का उसके दस पैकेट चाहिए और बटरस्कॉच के पाँच पैकेट चाहिए और क्या है आपके पास में अच्छा अच्छा मटका कुल्फी भी है आपके पास में ठीक है और वो दूध वाली आती है न एक दूध वाली जो स्वाद की आती है एक आइसक्रीम वह है आपके पास में अच्छा और वह है आपके पास मैंगो डॉली जो आम आम अच्छा अच्छा ठीक है तो एक तो मुझे जो वह वह आम वाले स्वाद की जो है न एक तो मुझे वह चाहिए एक चाहिए हाँ नहीं एक ही चाहिए मुझे खाने के लिए और कौन

मैं क्या चाहती हूँ कि अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम हो जैसे एक ही स्वाद की होगी तो अच्छा नहीं लगेगा बहुत सारे लोग आएंगे देखो मैं नहीं चाहती कोई बोले के अरे आपने एक ही स्वाद की आइसक्रीम रखी है देखो जैसे दो सौ लोगों का कार्यक्रम है तो मैं चाह रही कम से कम दस पंद्रह स्वाद की आइसक्रीम वहाँ पर हो तो जैसे दस पंद्रह में कौन कौन से हैं

अच्छा अच्छा अच्छा तो जो कच्चे आम की जो है न कच्चे आम के स्वाद की जो आइसक्रीम है वह आप करवा देना है न और एक जो आम के स्वाद की है वह करवा देना और जो मटके वाली जो आइसक्रीम है वह करवा देना है न मतलब जितने भी अलग अलग स्वाद की जो आइसक्रीम है न ऐसे करके आप दस पंद्रह आइसक्रीम मुझे करवा दो तो मेरा क्या है पंद्रह तारीख को है न घर में कार्यक्रम है पता मेरा यहीं का ही है आपके पास में आप ज़्यादा दूरी पर नहीं है मालवीय नगर में मैं रहती हूँ तो आप मुझे वहाँ भिजवा दीजिए आप कब तक आ जायेंगे मुझे सवेरे सवेरे चाहिए पर यह सारे स्वाद के आइसक्रीम ले आओगे ना आप देखो ऐसा नहीं होना चाहिए आप बोलो की नहीं मेरे को तो ये वाली आइसक्रीम है नहीं तो आप ऐसा मत करना आखिरी वक्त पर न नहीं नहीं देखो आप मेरे को जैसे ही सारे स्वाद की आइसक्रीम ला दोगे मुझे अगर मिल जाएगी तो मैं सारी आइसक्रीम देख के आपको उसी दिन आपको कर दूंगी ठीक है